جو سب سے عام غلطیاں شروعاتی بائکرس کرتے ہیں جو بائکیں نئی نئی چلا چلانا اسٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے اوور اسپیڈنگ وہ کافی تیز گاڑی چلاتے ہیں وہ موڑ پہ بھی کافی تیز چلاتے ہیں بارشوں میں خاص کر کے وہ موڑ پہ کافی تیز گاڑی چلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو جو سب سے کیا کہتے ہیں ضروری چیز ہے سختی کرنی چاہیے ضروری چیزوں پہ وہ ہے لائسنس جب لائسنس بنوایا جاتا ہے تو اس میں آپ سخت ڈرائیونگ ٹیسٹ لیجیے اگر پاس کرتے ہیں تبھی آپ لائسنس دیجیے اور جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کم ہوں گے اور جو دوسری سب سے سختی کرنی چاہیے دوسری چیز پہ وہ ہے اوور اسپیڈنگ جگہ جگہ پہ کیمرے لگائیے اور جو بھی اوور اسپیڈنگ کرے اس کا آن لائن چالان کاٹ دیجیے کیونکہ انڈیا میں ایسا بہت کم بار ہوتا ہے کہ اوور اسپیڈنگ پہ چالان کٹے اور اگر آپ اوور اسپیڈنگ پہ چالان کاٹنے لگیں گے تو پھر کیا کہتے ہیں اوور اسپیڈنگ لوگ کم کریں گے